جی ہاں مجھے پالتو جانور بہت پسند ہیں اور پالتو جانوروں میں مجھے بکرا بہت پسند ہے کیونکہ بکرا ایک ایسا جانور ہے جو پالنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ نسبتاً چھوٹا جانور ہے جس کا مطلب ہے کہ اسے پالنے کے لیے بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بکرے بھی بہت مضبوط جانور ہیں اور وہ مختلف موسمی حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں بکرے بھی بہت کھانے والے جانور ہیں اور وہ مختلف قسم کے پودوں کو کھا سکتے ہیں یہ انہیں پالنے کے لیے بہت سستی بناتا ہے کیونکہ ان کے لیے زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی بکرے کا گوشت بھی بہت مقوی ہوتا ہے اور یہ پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء کا ایک اچھا ذریعہ ہے بکری کا دودھ بھی بہت مقوی ہوتا ہے اور اس میں پروٹین کیلشیم اور دیگر غذائی اجزاء کی ایک اعلیٰ مقدار ہوتی